दिक्खो माराज़ पोल्ट्री बारै पुच्छा दे हे पोल्ट्री बारे च पोल्ट्री फार्म दे बारे च पुच्छा दे हे पोल्ट्री फार्म दे बारे च पुच्छा दे हे ओह्दे बारे च पुच्छा दे हे कियां मुर्गे रखदे उंदी साफ सफाई कियां रखदे ओह् पूरा सिस्टम एह् होंदा मुर्गें दा पोल्ट्री फार्म दै पैह्लैं साफ सफाई दै बारै च पुच्छा दे साफ सफाई कियां होंदी उंदी साफ सफाई अस इयां करने आं सब तों पैह्लैं असैं ओह्दै च झाड़ू़ मारनां होंदा ब्हारी मारनी होंदी ऐ ब्हारी मारियै उंदी असैं चंगी तराह् साफ करनां होंदा ऐ करियै फिर अस ओह् करनें फिर उसा ब्हारी मारियै उसी धोनें आं पानी शानी मारनां होंदां पानी मारियै फिर रक्खनां फिर अस ओह् आह्ननें आं मुर्गें दा मुर्गें मुर्गियां बा बंडा आह्ननें आं फिर अस बंडा पान्ने अस फिर अस बंडा लेई आह्ननें आं अस ओह् लेई आह्ननें आं जियां दाला शाला होईया दाला शाला होईयां तनें दा शिलका होईया इयै फिर अस उंदी शैल करियै करन गे फिर पानी शानी शानी दा सिस्टम असैं रक्खे दा होंदा पानी बी पलैनां होंदा उनोेंगी और ओह् करदे कुरदे घऱे आह्ले करदे कम्म पोल्ट्री फार्म उनैं रक्खे दा हा ते ओह् करदे कुरदे हे करदे कुरदे फिर में मोटर सैक्लें दा कम्म लगी पेई सिक्खन फिर मोटरसैकलें दा कम्म लगी पेई में सिक्खन ते मोटर सैकलें दा कम्म सिक्खेआ सुक्खेआ ते होर जानि कुसै दकानां पर में लग्गियां बंदे दी कुसे दकान पर में लग्गिया मेरा उस्ताद ओह्दे कोल में लग्गिया ते ओह्दे कोल में कम्म दो तिन्न साल में कम्म ओह्दे कोल कीता दो तिन्न साल कम्म कीता में ओह्दे कोल फिर ओह्दे कोला दा दो तिन्न साल कम्म करियै में फिर में दुऐ दो तिन्न साल कम्म कीता फिर में दुए बंदे कोल कुसै कोल लग्गिया जी ते फिर में दुई दकानै पर इक बंदे कोल कीता ना फिर उत्थूं करियै में दुए बंदे कोल फिर जानि के दुई दकान पर में चलिया उत्थां दा फिर में कोई साल इक उत्थें कम्म कीती साल इक फिर उत्थें कम्म कीता साल इक उत्थूं कम्म करी कुरियै ते फिर में ओह् करी ओड़ेआ उत्थूं दा समझी लै फिर अपनी दकान बनाई अपनी गै दकान बनाई अपनी गै दकान बनाई ते ओह् बी जेह्की अपनी दकान बनाई ते ओह् बी जानि के मेरा कोई स्हेई कम्म नी चलेआ जेह्ड़ी अपनी दकान बनाई दी ही अपनी दकान बनाई दी ही ओह्दा स्हेई कम्म नी तलेआ ओह्दे बिच्च फिर में केह् कीता मेरा जानि के कम्म गै नी चलेआ मेरा फिर में दुई जगाह् दकान ही इलैक्ट्रिशन दी तो ओह् इलैक्ट्रिशन दी दकान ही ते इयां गै मेरा यार दोस्त मुड़ा हा इलैक्ट्रिशन दी दकान ही ते ओह् मेरा यार दोस्त मुड़ा हा ते बोलदा अहें तेरा कम्म जेह्ड़ा मोेटर सैकल दा तूं सिक्खे दा हा ओह् चलेआ जां नेंई चलेआ जानि के ओह् केह् हिसाव ऐ में बोलेआ महां यार जेह्ड़ा मोटर सैकलें दा कम्म सिक्खे दा हा ओह् ऐनी चलेआ घट्ट चलेआ उन्न मिगी बोलेआ आक्खा दा जे घट्ट चलेआ तू ओह् करी लै मेरे कोल आई जा इलैक्टरिशियन दा कम्म सिक्ख आनियैं इलैक्ट्रिशन दा कम्म बी ऐनी बोलदा इलैक्ट्रिशन दा कम्म सिक्ख मेरे कोल आह्नियैं फिर में इलैक्ट्रिशन दा कम्म सिक्खेआ सिक्खनां शुरु करी ओड़ेआ ओह्दे कोल ओह् सिक्खेआ ते कोई छे सत्त महीनें होईये असैं कम्म करदें पर उध्दर फिर में नौकरी दिक्खनां शुरु करी ओड़ी नौकरी दिक्खनां शुरु कीती ते में फार्म फुर्म लांदा रेहा ते भर्थी भुर्थी बी दिखदा रेहा दिक्खनां शुरु कीती कन्नैं इलैक्ट्रिशन दा कम्म करदा रेहा कन्नैं भर्थीा भुर्थी दिक्खनां शुरु करी ओड़ी भर्थी भुर्थी दिक्खनां शुरु कीती ते ओह् फिर फिर में भर्थी भुर्थी दिक्खनां शुरु करी ओड़ी ते उध्दरा दा सेम फार्म लाना शुरु करी ओड़े सिवल फार्म लाना शुरु कीते ते मेरी फिर ओह्दे च ओह् मेरा ओह्दे च होईया सलैक्शन ऐस ऐस दी में भर्थी दिक्खी फार्म लाए दा सर्विस सलैक्शन फार्म लगदे नै ऐस ऐस सी दे ओह् में फार्म लाया ओह्दे च में सी आर पी अपलाई कीती सी आर पी अपलाई कीती ते ओह्दे बिच्च जानि सी आर पी अपलाई कीती ते ओह्दे बिच्च फिर मेरी कॉल लैट्टर आई कॉल लैट्टर आई ते फिर बिच्च में दौड़ दूड़ बी लांदा हा थोह्ड़ी तैयारी करदा हा दौड़ शौड़ लानी दौड़ दूड़ लाईयै थोह्ड़ी तैयारी तयूरी करनीं ते फिर कॉल लैट्टर आई कॉल लैट्टर आई ते जानि ना मेरी कॉल लैट्टर आई ते में पंदरें सोलें दिनें बास्ते मेरा भर्थी ही मेरी सी आर पी दी बन तलाऽ बन तलाऽ भर्ती ही सी आर पी दी जानि जिसलै ओह्दी कॉल लैट्टर आई ते बंदे तिन्न तिनैं बाद भर्थी ही मेरी ते फिर में उध्दर इलैक्ट्रिशन दा कम्म बी करनां ते उध्दर अपनैं घर दा कम्म बी कररनां माड़ा मुट्टा जेह्ड़ा होंदा ही डोगरें दा कम्म बी ओह् बी करनां ते इलैक्ट्रिशन दा बी करनां दकान पर बी जाना ते सवेरे में दौड़ बी लांदा हा ओह्दी भर्थी दी जानि तैयारी करनें बास्ते फिर में कोई चैदहां पंदरां दिन दौड़ लाई ते जिसलै मेरी भर्थी आई ते फिर में चलीया ते उत्थें जाईयै फ्ही में भर्थी दिक्खी सब तो पैह्लैं उनैं इंट्री कीती इंट्री करियै फिर उनैं ओह् कीता इंट्री करियै ते दौड़ शौड़ जानि के इंट्री कीती फिर फिर उनैं सब तो पैह्लैं उनैं हाईट मिनी हाईट मिनियैं फ्ही दोड़ कराई ओड़ी उनैं पंज किलो मीटर दौड़ होई ओह् कीती पंज किलो मीटर दौड़ कीती ओह्दै बाद च फिज़िकल लगी पे करन छात्ती दवारा वेट होईयै हाईट होई दवारा डंड होईये एह् जेह्ड़ा डंड बैठकां होंदियां फिर डंड कीती फिर हाई जंप कीता हाई जंप लांग जंप दे बाद होंदा ओह् कीता ओह् करियै फिर जानिके के फिट्ट होईया फिज़िकल फिट्ट होईया पूरा फिज़िकल फिट करियै फिर उनैं रिटन आस्तै डेट देई ओड़ेआ फिर रिटन बास्तै डेट दित्ती उनैं रिटन आस्तै डेट देई ओड़ी ते फिर असैं रिटन आस्तै डेट देई ओड़ी फिर रिटन दी तैयारी करन लगी पे आनियैं रिटन दी तैयारी कीती फिर कोई जानि के महीनें बाद च रिटन होया म्हीनें बाद रिटन होया फिर रिटन दी तैयारी जिसलै कीते ते महीनैं बाद रिटन होया ते में रिटन करदे करदे फिर रिटन जिसलै दित्ता मेरा क्लियर होईया मेरा नंबर आइया हां जिसलै नंबर आईया फिर नंबर आईया मैरिट बनेआ जिसलै रिटन लैत्ता मैरिट बनेआ मैरिट बिच्च नंबर आईया जिसलै नंबर आया ते फिर उनैं ओह्दे बाद च उनैं नंबरें दे बाद च उनैं जिसलै नंबर आया मैरिट बनियै ते फिर उनैं मैडिकल दी कॉल लैट्टर भेजी ओड़ी फिर उनैं मैडिकल दी कॉल लैट्टर भेजी फिर मैडिकल दी कॉल लैट्टर भेजी मैडिकल दी कॉल लैट्टर भेजी उनैं फिर उनैं ओह् कीता मैडिकल करान गे फिर उनैं जिसलै मैडिकल करान गेई उनैं मैडिकल रैफर पाई ओड़ेआ रैफर पाई ओड़ेआ ऐम ऐच पाई ओड़ेआ बोलदे अहैं तुंदे गोडैं जुड़दे न जिसलै मिगी अन्दर गोडे जुड़ा दे नै तुंदे गोडैं बिच्च ओह् ऐ गोडे टच्च होआ दे नै गोडे जुड़ा दे नै गोडे जुड़ा दे नै ते उत्थां दा जिसलै उनैं मैडिकल ओह् उनैं पाई ओड़ेआ ऐम ऐच पाई ओड़ेआ उनैं ऐम ऐच पाया फिर असैं प्राईवेट ड्रक्टर कीता प्राईवेट डाक्टर करियै फिर ओह् असैं जेह्ड़ा प्राईवेट डाक्टर करियै ओह् जेह्ड़ा मैडिकल ऐ असैं पास कराया थोह्ड़ी पास कराया असैं कराइयै ते फिर जानि के पास कराईयै फिर स्लैक्ट होईया नंबर जेह्ड़ा आईया फिर फिर जवाईनिंग लैटर आई सिध्दी बाह्र जानैं बास्तै जवाईनिंग लैट्टर आई फिर फिर जवाईनिंग लैट्टर आई फिर उनैं जवाईनिंग लैट्टर बास्तै